جی میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ لوگ جس ریاست میں لوگ رہتے ہیں ان کو اپنی ریاست کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے وہاں کا جو وہاں کے جغرافیائی رقبے کو بھی معلوم کرنا چاہیے وہاں کے کیا حالات ہیں وہاں پہ کیا کیا تاریخی چیزیں ہیں وہاں پہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ جغرافیائی رقبہ کیا ہے جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں شروع سے وہیں رہے ہیں تو اتنا کم سے کم ان کو معلوم ہونا چاہیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا اگر آپ کی ریاست میں کسی دوسری جگہ سے کوئی مہمان آئے گا تو وہ آپ کی جگہ کے با آپ کی ریاست کے بارے میں جاننا چاہے گا تو جب آپ کو جب معلوم نہیں ہوگا آپ اس کو کیسے بتائیں گے تو اس لیے کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو بتا سکیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ میری میری ریاست کی کیا کیا چیزیں ہیں مشہور چیزیں ہیں تو میں چاہ چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ میرا شہر رامپور ہے اور رامپور میں جو سب سے تاریخی چیز ہے وہ یہاں کی رضا لائبریری ہے یہاں کا قلعہ ہے یہاں کی جامع مسجد ہے یہ سب چیز نوابوں کی نوابوں کے وقت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں رضا لائبریری نواب رضا علی خاں نے بنوائی تھی اپنے زمانے میں اور یہ ایشیا کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس میں بہت پرانی پرانی کتابیں رکھی ہوئی ہیں بہت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھ ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہ ایک قلعہ ہے قلعہ بہت پرانا ہے اور بہت آپ جب آئیں تو یہاں دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا